नमस्ते कैमरा मैंन बोल रहे है ना आप हाँ हाँ सर मैं हमको प्री वेडिंग करवानी थी फिर फिर कितना खर्चा जायेगा प्री वेडिंग पर जयपुर जयपुर में ही फिर क्या नाम है पोज़ वगैरह लोकेसन वगैरह सब आपका ही होगा आपका भी खर्चा हमको उठाना पड़ेगा फिर पोज वगैरह आप ही बताओगे

और भी क्या नाम है लोकेसन वगैरह कहाँ कहाँ की होगी कहाँ कहाँ की नहीं होगी वहाँ पर कितना खर्चा आएगा वहाँ पर भी अलग खर्चा लगेगा की सब साथ में दे दूँगा

और कितने आदमी वगैरह लगेंगे उधर अच्छा और कोई डिस्काउंट विस्काउंट

शादी का और सब साथ में प्री वेडिंग डिस्काउंट हो जायेगा फिर वो शादी वगैरह मे डिस्प्ले वगैरह ड्रोन वगैरह करते है वो भी करवा दोगे आप उसका भी अलग खर्चा है वो भी आप पे ही है और डिस्काउंट कितना से कितने का हो जायेगा और एल्बम वगैरह सब आप ही दोगे एलबम कितने कितने टाइम तक आ जायेगा हमारा पैंतालिस दिन बाद आएगा जल्दी नहीं आ सकता पैंतालिस दिन एवरेज है मेरे को भईया जल्दी चाहिए इतना लेट फिर सबको बताना पड़ता है कैसी कैसी फोटोज आई है फिर लोग हमारा माथा खाते है फैमिली वाले घर के फिर अर्जेंट में आइयेगा फिर हमको गोली वोली पसंद नही है गोली वोली वगैरह दो हमको हमारी तारीख देख लो इक्कीस तारीख है शादी की तो उससे कितना दिन पहले प्री वेडिंग करोगे आप

अच्छा

मेको रिव्यु वगैरह भी देखना है तो रिव्यु मैं कल आके फिर आपके यहाँ देख लूँगा ठीक है